हॅलो आं आं

हय डायबिटीस आसा ओके आमी दोगां जाणां

हय तुवेंच करपाचें ना तुमी करचें पडटलें सगळें हय सकाळचें जाय खावपाक कितें चावेक मागीर जेवणाक

सोमारची वेज आमचे हय

च्या हय चाव

आं चपाती चपाती जावं फोव अशें केन्ना सकाळचे आं सकाळचे आं

हय चाव जाय पडटली नाका चाव आनी शिरो शिरो बीन नाल्यार बिस्कीट एक्स्ट्रा दिवचे पडटले म्हणटा

कित पंदरा पंदरा हजार

आमी दोगात जाणां आं

पेशंट हांव हय हांवच आसा पेशंट हय ओके